मूंखे फुटबॉल जाम वणंदो आहे ऐं क्रिस्टिआंडो रोनांडो मुंहिंजो जाम सुठो प्लेयर आहे हुन खे मां जाम सुठी तरहि सुञाणा मूंखे फुटबॉल खेॾणु जाम वणंदो आहे मां हुन ई कोशिशि बि कंदी आहियां खेॾण जी हू हेॾो सुठो आहे की मां छा चवां ऐं क्रिस्टियैनो रोनांडो जाम सुठो प्लेयर आहे जाम सुठी तरह खेंॾदो आहे उहा हैड मास्टरींग बि कंदो आहे ऐं हर हिक शइ जी सुठी तरहि खेॾंदो आहे कि मां छा चवां